असांजे पासे वारी जॻहाउनि जी अगरि ॻाल्हि कयूं त नोएडा जहिड़ो आहे उहो काथो बि सेफ कोन्हे उते जेड़ा माण्हू आहिनि इन ई ताक़ इन ई फिराक़ में रहंदा आहिनि की कोई माण्हू अकेले ॾिसे त हुनखे काथे न किते गुमराह कंदा इन उन्हनि खां पेसो वठण जी कोशिशि कंदा आहिनि इए ई दिल्ली जे एनसीआर इलाइके मो हिकु जॻह जहिड़ी आहे गुड़गांव बि एड़ो ई आ गुड़गांवा ते बि कुझु जॻहाऊं अहिड़ियूं आहिनि जिते गन पॉइंट ठहियलु आहिनि ईंदे वेंदे यात्रीनि खे रोकी करे हुननि खे लुट पाट कंदा आहिनि त मां चवंदमि कि हिते सुरक्षा जो इंतिज़ामु थियणु खपे हुअं त सरकारु यूपी सरकार में बि ॾाढो ई बदिलाव आहे हाणे नोएडा में बि गुंडागर्दी घटि थी आहे ईअं ई गुड़गांव जे शहर में बि गुंडागर्दी घटि थी आहे लेकिन इहे जहिड़ा ॿ टे शै जॻहा हुयूं त उहो चिंता जो विषय हुओ